हा मूं गायक खे साम्हूं ॻाईंदड़ ॿुधियो आहे मूंखे साम्हूं ॾिसी ॿुधी मन खे ॾाढी ख़ुशी थी मन खे शांती मिलंदी आहे ऐं हुते पूरे भॼन में रंगजी वेंदा आहियूं मां पंहिंजे साम्हूं गायक कन्हैया मित्तल खे ॿुधणु पसंदि कंदमि जो की ख़ासि करे खाटू श्याम जा भॼन ॻाईंदो आहे ईअं त हू हनुमान जा बि भॼन ॻाईंदो आहे छो की हुनजे भॼन में ॾाढो दम आहे ईअं लॻंदो आहे की भॻवानु मथां लही धरती ते प्रकट थी वियो आहे भॻवानु ख़ुदि असां वटि हली आयो आहे